لکھنؤ ضلع میں نقل و حمل کے بہت سارے اہم اختیارات ہیں جیسے کہ یہاں پر بہت اچھی اچھی سڑکیں ہیں ریلوے اسٹیشن یہاں پر بہت سارے ہیں جیسے کہ چار باغ ریلوے اسٹیشن سٹی ریلوے اسٹیشن بادشاہ نگر ریلوے اسٹیشن اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک ہوائی اڈہ بھی ہے اور اسی طریقے سے پبلک ٹرانزکٹ بس اسٹیشن بھی موجود ہیں جوکہ ہمیں ایک دوسرے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور ہم لوگ آسانی سے ان ساری جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود یہاں پر بہت سارے ایسے چیلنجز بھی ہیں جن کا سامنا ہم لوگوں کو عام دنوں میں کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ریلوے اسٹیشن پر عام طور پر ہمیں بیٹھنے کو جگہ نصیب نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے یہاں پر گندگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں پر رک رکنا بھی محال ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں پر ہماری حکومت کو دیکھ ریکھ کرنی چاہیے اور ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے